हाँ जी हाँ राज बुक सेंटर से ही बोल रहे हैं

हाँ अभी मैं देख के बताता हूँ थोड़ा इंतज़ार करें अभी तो यह किताबें स्टॉक में अवेलेबल नहीं हैं फ़िलहाल तो हाँ तो बोले

हाँ जी हाँ जी तो ऑनलाइन मँगानी पड़ेंगी यह अभी तो फ़िलहाल हैं नहीं दो चार दिन लग जाएँगे यदि दो चार दिन का आपको वह हो तो इनको मँगा सकते हैं तो पेमेंट कैसे करेंगे नहीं नहीं आप पहले ऑनलाइन पैसे जमा करा दें जिससे कि आपकी किताबों को हम मँगा सकें नहीं आप दुकान पर आ जाना तो हाँ तो आप कौनसी जगह से बात कर रहे हैं

हाँ तो हम जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी आपकी बुक मँगा देंगे और आप दुकान पर आकार ले जाना

नहीं नहीं जिनका ऑर्डर बुक हो जाएगा उन्हीं को हम बुक अवेलेबल कराएँगे फ़िलहाल तो हाँ हाँ तीनों की केमिस्ट्री जूलॉजी और बँटनी की तीनों की किताबें मँगा देंगे हाँ छः बुक ही आएँगी और आप दुकान पर से आकर के ले जाना ठीक है ठीक है ठीक ओके